आं ओरैनो खामानि दामानि मावनो रोङाहाय आं बेरायनानै मोजां मोनोमोन आरो आगोलावथ' आरो आङो गुवाहाटीयाव सिगाङाव तारमाने सिगां बोसोरफोराव गुवाहाटीयाव थांदोंंमोन गुवाहाटीयाव थांनानै ओरैनो सिरियाखाना बालाजि कलाक्षेत्र' ओमफ्राय आरो कलाक्षेत्र' ओमफ्राय हाथरखि न'फोर नायदोंमोन मोजां नांदो आरोना बेरायनानै बिरद गोसो स्रां मोन्दों आरो कलाक्षेत्र' थांनाबो कलाक्षेत्र'खौ नायनानै मोजां मोन्दों बशिष्ट'आवबो बेरायनानै बशिष्ट'खौ बिराद मोजां मोनबोदों आरो ओजोंहाय आरो मा होनो हाथरखि न' नायनानैबो नायनाबो मोजां नांदों गोसोफ्राव जेनेबा सिरियाखाना बालाजि बालाजियाव थांनाथ' बिराद मोजां नांदों मन्दिरफोरा एकदम साफामोन आरो बे बे समाव एसे नांबावगौमोन साफा जानो थेवब्लाबो बिराद मोजां नांदो आरो बेफोराव थांनानै बेरायग्रा नालाय मोजां मोनो खामानि दामानिनि अनगायैबो बेफोराव थांनानै मोजां नांदोंमोन गोबां नायजादों बिदिनो सिरियाखानायावबो बशिष्ट' आरो बालाजि कलाक्षेत्र' आजाराफोराव गोबां गिदिंनानैबो बिराद मोजां नांदों आरो गोजान जायगाफोराव थांफेरनो मोनाखै ओरै ओरै गुवाहाटीयावनो बेरायनानैनो मोजां नांदो आरो जायगायावनो बेनि अनगायैबो आरो ओरैनो खाथि खाला माबाफोराव नायबाय कलाक्षेत्र'नि ओरै बालाजि मन्दिरखौ साबसिन मोन्दों गोसोफ्रा बिरात मोजां नांदों आरो